पूर्णियाके जे महिला छै ओकरा खास करिकऽ चुनौती देखल जाइ अभीके क्षेत्रमे तऽ ओकर सबसँ बड़ा समस्या जे छै ओ लैङ्गिग असमानता छै लेकिन अभी भी ईसब जे छै बहुत पिछड़ा इलाकामे आबै छै सक्षरताके अगर रेट देखि लिऔ तऽ दू हजार एगारहके अनुसार तऽ ओकर देखल जा रहल छै जे साक्षरताके जे रेट पूर्णियाके छै ओ सबसँ निचला छै महिला साक्षरतामे खासकरके पूरा बिहारमे पूरा देशोमे कहि सकै छिए ई बहुत खराब स्थितिमे छै खासकरिके ओकर खातिर की छै ई समाज जे छै पूरा जे छै मतलब पुरुष प्रधान एक तरह सँ कहि सकै छिए हमसब जकरासँ एकरा आगाँ बढ़ैके मौका कमसँ कम मिल पाबि रहल छै नहि शिक्षाके क्षेत्रमे एकर कम भेल जा रहल छै एकरालए हमरासबके चाही कि बहुत खास बेबस्था करैके पड़तै कियाकि महिला जबतक आगाँ नहि बढ़तै समाज आगाँ नहि बढ़तै बिहार आगाँ नहि बढ़तै दुनिआ आगाँ नहि बढ़तै देश हमर आगाँ नहि बढ़तै एकरालए सबसँ पहिले जरूरी ई छै कि हम खुद अपना सबके जे छै शिक्षाके सुधार करी तथा जे छै ओकरा कमसँ कम एकसमान ओकरा दर्जा दिए ओकरो अपना हक दिए ओहो पढ़ाइ करै ठीक छै ओकरबाद जे छै ओकर आओर सशक्तिकरणके लिए ओकरा एक एक तरहसँ जे कहि सकै छी हमरासब ओकर मनोबलो बढ़ाबिऔ किछु करैलए चाहै तऽ ओकरा हम प्रोत्साहित भी करिए ओकरा जेना होअए आर्थिक रूपसँ भी अगर मदद करैके जरूरत पड़ै तऽ ओ करिए सामाज भी करै समाज एक अच्छा पहल करै जेनाकि मिथिलेके क्षेत्रमे बहुत सारा देखै छिए पहल करल गेलैए एकरासँ बहुत सारा देखै छिए जेना अभी कहि सकै छिए कि पेन्टिङ्ग व्यवसायसँ भी ज्यादातर महिले सबके देखै छिए अथी ई क्षेत्रमे आओर ज्यादा कएल जा सकैए कियाकि मिथिला पेन्टिङ्ग सबके माध्यम सँ देखै छिए ग्लोबली नाम कमा रहल छै पूरा दुनिआमे नाम भेलै अभी एकरासँ जे छै बहुत बड़ा एक अवसर भी खुलि रहल छै ओकरालए ई सब चीज चाही कि महिला सशक्तिकरणके लिए ई सब चीज हमरा कदम उठबिए आओर ओकरा जे छै एक अच्छा इसकुल हर जिलामे हुअए हर जगहमे हुअए हरेक गाँवमे हुअए जतऽ तक नहि पहुँचल अइ ओतऽ तक हुअए ओकरा कमसँ कम एतबाटा मदद मिलै तऽ आगाँ बढ़ैके सोचै ओकरा खुला छूट देल जाए ओकरापर जबरदस्ती कोनो चीज नहि थोपल जाए जँ ओ किछु करैलए चाहै छै आगाँ बढ़ैलए चाहै छै तऽ ईसब जरूर कएल जा सकैए जेकि हमसब कऽ सकै छिए